हलो मां विजय पारवानी ॻाल्हायां थो त मूंखे ही पुछिणो हुओ कि मूंखे हिक नोटीफ़िकेशन आईं आहे मुंहिंजे लैंडलाइन जे बिल जे लाइ जो त मूं भरे विधो आहे पर मूंखे तव्हां खां इहा जानकारी खपंदी हुई हीअ जेकी मूं मूंखे नोटीफ़िकेशन आईं आहे जंहिं मां रक़म अदा कई आहे छा उहा रक़म नोटीफ़िकेशन मुताबिक़ सही आहे या न मूंखे हुनजी ॼाण कयो